हम गाए भैँस पोषैत छियै घास काटिके आनैत छियै पानि पिअबैत छियै कुट्टी सानी सभकिछु करैत छियै मालके पानि दैत छियै सानी दैत छियै ओकर बाद करसी गोबर आ धूरा आगि लगबैत छियै पानिपर बरसात पड़ैत छै मेघसभ लगबैत छै तऽ घर करैत छियै मालके फेर बाहर निकालैत छियै फेर सानी कुट्टी करैत छियै गाए मालके दुहि दाहिके घर करैत छियै दूध बेचैत छियै दूधके पैसा सभ दैत छै आनैत छियै माङ्गिके दैत छै